हाँ बोलिए हाँ पैड़ पौधे सब हैं नरसरी है यहाँ पर क्या चीज़ का पेड़ चाहिए आपको सब चीज़ का मिल जाएगा आम का लीजिएगा ढाई सौ रुपये कठहल का लीजिएगा डेढ सौ रुपये आप फूल का लीजिएगा फूल का पचास रुपये सब अलग अलग क्वालिटी का है अलग अलग क्वालिटी के आम हैं अलग अलग क्वालिटी का फूल का क पौधा है कितने गाँठ पेड़ लेना है आपको

अच्छा अच्छा सब मिल जाएगा लग जाएगा दाम हिसाब से लगा देंगें एक सौ रुपये पेड़ लगा देंगे पचहत्तर रुपये दीजिएगा आप अठहत्तर रुपये पचास रुपये चलिए दे दीजिएगा अब इससे कम नहीं होगा पचास रुपये से कितना कम करें आम का कौन कौन आम का लेना है कितना कितना पीस लीजिएगा यह सब और फूल के पौधे कौन सब लेना है

अच्छा मिल जाएगा कठहल का भी कह हुए थे आप कटहल का भी लीजिएगा और वह सेब सेब सेब का भी नया क्वालिटी का आया है एक सेब बहुत अच्छा और अंगूर का भी लाए हुए हैं उसकी भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और एक आम है मालदा आम वह एक बार रोपिएगा बारहों मास आप खाइएगा ऐसा आम है हमारे पास अब कितना ये वाला ली ली लीजिएगा ठीक है आइए और लीजिए ठीक है